औ हेल' औ आं बानायनो नागेरदोंमोन नोंनावसो सोंहरनो नागेरदोंमोन आं बानलुआ मारै मारै बानायो बिसिबां बिसिबां माबा खालामो बानलुआ ओहो ओंखायनो नोंनावसो सोंहरदों आङो मा मा होयो मा मा बानायो होनानै माबा खालामो बेखौ सोंहरदों गोमोनसो

ए थावखौ गरम आथाइनाङा थावा गरम आथाइनाङा बांद्राय बानलुआ गोमोन जों जायो ना गोथाङाबो गोमोनाआल' जायोना गोथांबो जायो खालामजाबानो जायोना उम बे माबाफ्रा गासिबो होजोब नांगौ ना मसला मसलि माबा माबिफोरखौ होजोब नांगौना ए आमफ्राय रं जाग्राखौबो होयो दा रं जाग्राखौबो होयो दा बे नोंसोर नैबे माबाखौ होना होआबाल सेवनो रोंङै माबा होनायखौ सेवनो रोंङै मुलिखौ सेवनो रोङै मुलिखौ होनना होआ बिदि होनाङा ना ए बेखौनो लायनो नागेरदोंहाय आं बानायनो बानाय नायनो होननानै मानसिफ्रा होनदोंनालाय आमफ्राय नोंहा बानाय खांखाबाय आरो माखासे

ए बिसिबां केजि लाबोआ नों आंबो लाबोदों एसे नायनानै बासिनानै मोनफ्राम मोनफ्रामखौ लाबोदों आं माला बानायनाय जायो होननानै गाबोननो सानदुंआव एसे नांगौना फोरान दबनो नङा अखा हानायावबो बानायनो डिस्टार्ब जायो बेखौनो गोथांफ्रामखौसो लाबोदों आङो बे गाबोन संफोरहालागै सानदुं दुंबा एसे माबानायसां बानाय नायसै आहा बानायफेरनो मोना ना ओंखायनो सोंहरनायदां बानलु आव मा मा आसार होयो मा मा बुस्थु होयो बेखौ मोनथिया नालाय औ दिनैसो खोनादां औ हा औ जाजाबाय

औ दखानाव लाफाबाय नों दखानाव लाफाजायो नागेरखायो नालाय बिदि फिथाइ सामथाइखौबो लाफाखाजाखायो आंबो ओंखायनो बिदिनो खालामनो होननानै माबादों सोंहरनायदां नोंनाव दोनथ' जासिगोन नामा दोनथ' जासिगोन नामा औ जाबाय दां दोनथ' जासिगोन दाङा मालाबा सोंहरफिननाय जानसै